बाइकजों गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जाहाथे माबा मोनसे जाब्र'बथाय जानायाव गोलैनायाव दुखुमोना देहाया बेनि थाखाय हेलमेट जेकेट जुनथा ग्ल'भस बेखिनिखाया बेखिनिया थाखायो आरोना ओमफ्राय आरो दा थानो जानो थाखाय टेेन्ट लानांबाय टेन्ट खौ जायखिजाया सासे सानै थानो हाजानाय बेखौ बेखिनिखौ लाबाय आरो जानो थाखाय फिसा गेस थांनायखाजिनो दखानफोराव मोनो नालाय बेफोरखौनो बायबाय ओमफ्राय संबाय बेखिनियानो जायो आरो बाइक जाहाथे बाइखया माबा मोनसे जाब्र'बथाय आरो बिदिनो ब'या जाब्र'बोबा एसे हानाय खिनिखौ फाहामनो थाखाय टुल्स लायो